हेलो हँ बाजिऔ मन्दिर छै बहुत बढ़िआँ से रहैवला बेबस्था ओतए जे मनकामना पूरा करै छै तुरन्त पूरा भए जाइ छै जे मन्नत माँगै छै तुरन्त पूरा भए जाइ छै नहि एकोरत्ती दिक्कत नहि छै बहुत अच्छासे रहैवला सुविधा छै बहुत बढ़िआँ देखभाल छै करैवला कोइ हा हा बेरबा नहि छै अच्छा सुविधा छै रहैवला हँ हँ ओतए ने बढ़िआँ मन्दिर छै बहुत अच्छा सुविधा छै ओतए रहैवला आओर बहुत अच्छा छै ओन्ने जे मन्नत माँगबै यहाँ पूरा हैत ओतए ने बहुत बढ़िआँ छै ई मन्दिर काली मन्दिर अररियामे बहुत बढ़िआँ जगह छै हँ हँ आबू कोनो बात नहि कोनो दिक्कत नहि हेतै अहाँकेँ कोनो टेन्शन नहि हैत अच्छा छै आबि रहल छिए अहाँ आबू तब बहुत बढ़िआँसे एतए ने बेबस्था छै रहैवला कोइ दिक्कत नहि कोइ परेशानी नहि छै एतए रहैके बहुत बढ़िआँ छै कोइ नहि यहाँ छै आओर जे अहाँके मोनमे यऽ सब पूरा भए जएतै

हँ बहुत अच्छा मन्दिर छै सगठेसे लोक आबै छै जाके ओतए रहै छै बहुत बढ़िआँ छै जे मोनमे पूरा राखने रहै छै तुरन्त पूरा होइ छै एहिठिना आबू ठीक